अहाँके गाड़ीवला एजेन्सीसँ हम एकटा गाड़ी लए फोन केलहुँ रहए ओ गाड़ी कन्फर्म अहाँ नहि केलियै रहए हम अहाँकेँ कहलहुँ रहए जे छै से हम फेर अहाँकेँ फोन करब लेकिन ता हम लोकलमे पता केलियै तऽ अहाँसँ सस्ता छै हमरा इएह बेसी दूर नहि जेबाक रहै इएह इलाकामे जेना महिषी भेलै खारो बाथन भेलै या मटेसर भेलै देवना एतबे दूर घूमबाक रहै ताहि दुआरे हम अहाँकेँ फोन केलहुँ तऽ अहाँ तऽ जे रेट कहलियै से कहलियै तकर बाद जे छै से हम मार्केटमे रेट पता केलियै जे लोकल छै तऽ ओ अहाँसँ सस्ता छै तऽ हम अहाँकेँ कहलहुँ रहए जे हम अहाँकेँ फेरसँ फोन करब तहन अहाँ ड्राइवर भेजबै ठीक छै अहाँ ड्राइवर भेज देलियै तकर बाद जे छै अहाँके ड्राइवरके ओ अलग चार्ज रहए अहाँके ड्राइवर अहाँ जतबा कहलियै से तऽ कहबे केलियै अहाँके ड्राइवरो ओहिमे किछु बढ़ा कए कहि देलक एक तऽ घुमाबयमे ओ दिक्क्त देलक तकर बाद अहाँके ड्राइवर जे छै से अहाँसँ बेसी ड्राइवर अहाँके जोड़ि देलक तऽ इएह गप छै हमरा अहाँके ड्राइवर कहैत रहए पैसा दैले लेकिन ओकरा हम मना कए देलहुँ हम कहलियै हमरा जकरासँ गप भेल छै हम ओकरे ने पैसा देबै तऽ उएहपर ड्राइवर अहाँके फेर हमरासभके जतयसँ उठेलक रहए ओतए उतारि देलक तकर बाद ड्राइवर अहाँके फेर चलि गेल तऽ हमरा अहाँके जे गप छै से हमरे अहाँमे पैसा अहाँकेँ हम देब सामनेसँ इएह गप अहाँके ड्राइवरकेँ हम कहि देलहुँ लेकिन अहाँक ई चार्ज कनि बेसी रहै लोकलके अपेक्षा एहिसँ बढ़िआँ हमरा लोकलमे फायदा होइतै लेकिन आब की करबै जे भए गेलै से भए गेलै ठीके छै अहाँके करेलहुँ अहाँके धन्यवाद कनि ड्राइवरकेँ बुझा देबै